हम लोग जब पेंटिंग करते हैं किसिको चित्र बनाते हैं या जानवर हो या पक्षी हो या सब्ज़ी हो या लोग हो या गुड़िया हो कुछ भी हो तो हमलोग पेहले सादा पेपर लेते हैं उसपर अपने कटपेलसीन से और कटपेलसीन ले करके उनको पहले चित्र बना लेते हैं इसकेच कर लेते हैं उसके बाद उसमें अपना जो हे जो जो रंग डालना डालना पड़ता है वह सब उसको रंग डाल करके उसमें भार देते हें भरने के बाद हम लोग जो चित्र बनाना चाहते हैं कभी जानवर बनाते हैं हाथी बनाते हैं कभी गुड़िया बनाते हैं कभी वृक्ष बनाते हें कभी कुछ भी बनाते हैं जो भी बनाते हें उसका चित्र पहले हम लोग कागत पर उनका इसकेचर कर कर के बना लेते हैं कटपेलसीन ले करके खिच लेते हें उसके बाद उसमें रंग को डालते हें जिसमें का हुआ तो काला रंग डालते हें घोड़े का हुआ तो घोडा रंग डालते हें आ जैसे जे चीज़ को बनाते हैं वैसा रंग हम लोग डालते हैं डाल करके अब उसको हम भर देते हें चित्र बना देते हें जैसे आदमी को चित्र बनाना हे तो उसको हम आदमी को भी चित्र बना देते हें जैसे जो चित्र बनाना हे कुछ भी हे तो पहले हम लोग कागत पर बना लेते हैं